جی کینٹین والی میڈم بول رہے ہیں آپ کے کینٹین میں صاف صفائی نہیں رہتی ہے بہت گندگی رہتی ہے یہ سب کا خیال نہیں رکھتے ہیں نہیں جی ہم گئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ بہت گندگی رہتی تھی گلاس صاف نہیں تھا کچھ بھی پانی پینے کے لیے منگائیں تو وہ بھی گندہ پانی تھا کچھ بھی صاف صفائی نہیں رکھتے ہیں ہاں کچھ بھی اچھا نہیں رہتا ہے آپ کے کینٹین کا بہت ساری گندگیاں ہیں بہت ساری شکایت آتی ہے آپ کے کینٹین سے نہ تو کھانا اچھا ہوتا ہے نہ تو پانی اچھا ہوتا ہے جی خیال رکھیے گا آئندہ صاف صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے بہت گندگی رہتی ہے آپ کے کینٹین میں نہ تو کھانا ڈھنگ کا ہوتا ہے نہ پانی ڈھنگ کا ہوتا ہے پانی بھی منگواتے ہیں تو وہ بھی گندہ ہی ہوتا ہے جی ضرور خیال رکھیے گا جی صاف صفائی رکھنا ضروری ہے آئندہ صاف صفائی کا بس بڑھیاں سے خیال رکھیے گا بہترین صاف صفائی ہونا چاہیے